महाराष्ट्र राज्य में जाम प्रकारनि जी योजना आहे जीअं त ई योजना जीअं त अलॻि अलॻि प्रकारनि जी योजना स्पोंसरशीप जी योजना जिनि जिन्हनि ॿारनि खे ख़बर नाहे जंहिंखे स्पोंसरशीप जी गरज न आहे हुननि ॿारनि खे ख़बर नाहे छा करे हिन वटि प्रो हिन प्रोग्राम जा एडवर्टाइज़मेंट नथा थियनि ऐं जाम ॿार जंहिं खे स्पोंसरशीप खपनि उहो पहुचनि नथा सघनि स्पोंसरशीप जे लाइ जेके सुपिना ॾिसनि था जंहिं जे लाइ उहो पूरा नथा करे सघनि अगरि हिन स्पोंसरशीप ॾियण जा वीचार एडवर्टाइज़ थींदा त जंहिं खे न ख़बर आहे हुन ताईं बि ई ॻाल्हि पहुचंदी ऐं सभु पंहिंजा पंहिंजा सभु सुपिना पूरा करे सघंदा जंहिं खे स स्पोंसरशीप में प्रोब्लम आहे या कंहिं में कुझु में प्रोब्लम आहे त हुन में बि ठीकु थी थो सघे